हलो जी सर जी क्या आप परिवहन एजेंसी से बोल रहे सर जी देखिए मैंने जो कार बुक की थी बाहर जाने के लिए विदिशा तो यह जो ड्राइवर साहब आए हैं तो जे भैया जी ना तो गाड़ी साफ है इनकी और ना यह माक्स लगाए हैं कोविड चल रहा बड़े भैया अब बताइए आप अब मैं क्या करूँ बताइए आप जे इनसे बोलिए कि अभी मैं बता रहा हूँ आपसे कि क्या है कि गाड़ी की साफ़ सफ़ाई रखे कुछ हाँ कुछ माक्स आक्स पहनें सेनेटाइजिंग वग़ैरह करें कुछ करें बड़े भैया जे एक तो क्या है कि एक तो लेट आए हैं जे ऊपर से क्या है कि जे कुछ साफ सुथरा ऐसा काम भी नहीं है दिख रहा है मुझे इनका हाँ ओर आपन बोलो कि भैया आप इतनी लेट क्यों आए हैं तो वह केहते कि भैया ऐसे ही आएँगे हो रहा क्या कहते आपका किराया भाड़ा भी यार यह कुछ बता रहे अपनी बात कुछ और होती है हमने करी थी इनसे और अब जो कुछ और बता रहे है भैया अब बताइए आप बड़े भैया जो क्या है यह हाँ तो मेरी आप शिकायत लिख लीजिए इनकी ज़रा भैया हाँ इन्हें समझाइए ज़रा इनको पनिसमेंट कीजिए भैया कुछ है ना यह आइंदा क्या है अपने साथ तो किया इन्होंने पर दूसरे के साथ ना करें भैया यह कोविड चल रिया बीमारी चल रहीं है बड़े भैया हाँ ठीक है ना देख लीजिए आप मेरी यह दर्ज कर लीजिए है मेरा नाम है सुधीर मोहरे अज्जू मोहरे है है ना भैया यह सोहागपुर में हूँ और सोहागपुर से बोल रहा हूँ बड़े भैया तहसील सोहागपुर से होशंगाबाद ज़िले से है ना भैया ठीक है बड़े भैया हओ हाँ धन्यवाद बड़े भैया